मध्य प्रदेश में संगीत उत्सव जो होता है वो पचमढ़ी उत्सव होता है जो हमेशा होता है हर साल होता है और छ दिन का वैसे मनाया जाता है ये पच पचमढ़ी उत्सव जो है तो पच्चीस दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होता है और नए साल पे समाप्त होता है और इसमें मनोरंजन के लिए कई संगीत के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं जैसे मटकी और राय अहिराई और इसके अलावा और भी संगीत के नाट्य कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें कई नृत्यों को भी देखा जाता है कई प्रकार के नृत्य होते हैं ये पचमढ़ी उत्सव में